खंयचोय प्रॉबलम सॉल्व करतलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार प्रॉबलम कितें तें सारको समजून घेवपाक पडटा ताजेर आमकां सारकें चिंतून घेवपाक पडटा प्रॉबलम सारको कळटकच आमचे रायट्स कितें तें पयलीं आमकां सगळ्यांक समजून घेवपाक पडटा एकदां प्रॉबलम कळटकच ताजेर सॉल्युशन कितें आसा ताजेर कितें कितें ऑपशन आसा आमकां तें जाणून घेवपाक पडटा मागीर आमी त्या प्रॉबलम कोणा कडेन उलयलें जाल्यार आमचें सारकें सॉल्व जातलें तें पयलीं पळोवपाक पडटा त्या मनशा कडेन सारकें उलोवपाक पडटा ताका सगळें आमचे प्रॉबलम सारको सांगपाक पडटा सोडोवन ताजे नंतर आमकां सगळें आमचें कितें करपाक जाय ते सगळे स्टॅप वायज ऑर्गनायज करून घेवपाक पडटा आनी सगळें जातकच कोणा कडेन आमी उलयल्यार आमकां सगळें सारकें सॉल्युशन मेळटलें तो मनीस आपल्याक हॅल्प करतलो काय ना तें पळोवपाक पडटा आनी तशें कितेंच प्रॉबलम उरले जाल्यार आमी चडशे एडवोकेट आनी मामलेदारा कडेन वतात थंय तरी आमगे चडशे प्रॉबलम सॉल्व जातात